अँ लड़की हइ एगो हमर ओ जेतै पढ़ैलए हिआँ अथी पढ़ै हइ गामेमे इसकुल हइ हमर हमर सभके इसकुल हइ गामेमे सरकारी ओहि सरकारी इसकुलमे पढ़ाइ करै हइ आठमी तक हइ लेकिन पढ़ाइ सही चलि रहलै हँ ई दुइ महिना से पढ़ाइ दुइ तीन महिना से ठीक चलि रहलै हँ ओन्ने तऽ खैर नहिए ओतना पढ़ाइ सही होइ छलै आओर एन्ने भेलै हँ पढ़ाइ बारह तेरह चौदह पनरह सालके हइ हमर लड़की एहि सालमे तऽ तीन महिना पढ़बै करतै एहि सालमे हुवाँ से हिआँ से पास हो जेतै अब आगे देखिऔ आओर पढ़ाइ तऽ इसकुलमे अब सही होइ लगलै पहिले नहि होत रहलै रहै अब लेकिन सही होइ लगलै पढ़ै फेर आगे हमर लड़किओ पढ़तै तऽ आगे हुआँ से निकलिकऽ दोसरा इसकुलमे नाम लिखाबे पड़तै पढ़ाइओमे सबकिछुके खरचा हइ खरचा होतै पढ़ेबै लिखेबै ओकरो आगे आदमी हमर पढ़ल छथिन बेटोसभ हइ पढ़ले नोकरी चाकरी करै हइ बेटोसभ पढ़ल हइ नोकरी करै हइ सभ आओर अभी अब बेटी अब हिआँ से पढ़िके निकलतै तऽ इसकुल दोसरामे नाम लिखेबै आगे आगे ओ जतेक पढ़ाइ करतै जतना ओतना ओकर ठीक हइ अब ओहू सबमे सबमे खरचे हइ जे लगतै से आब इसकुलमे आठ तक हइ हिआँ इसकुल आठमी तक आब पढ़ाइ आओर सही हिआँ हो रहलै हँ सब जगह आब देखिऔ पढ़ाइ तऽ अब सहिए हइ हियोँ बच्चा सभके सभके जकर पाँचमी जकर चारि बजे छुट्टी होइ छै पढ़ल लिखल तनि जादा हइ बच्चा पढ़ि गेलै तऽ ओकर छुट्टी चारि बजे हो जाइ हइ आओर जे बच्चा तनि कमजोर हइ ओकरा पाँच बजे तक पढ़ाइ दै छै मास्टरसभ हमरा घरेतर इसकुल छै